दिन्थिफुंनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय आं गावनो गावनि माखासे मोखांनि जितु दिन्थिनाय बा रायजो राजाया जितु आंखौनो फकास खालामनानै नायो अब्ला जों आङो गावनि मोखांनि मुडखौ मोखांनि फावखौ आङो मिनिस्लुनाय लोगोसे मोनसे रंजानाय बेफोरबायदि दिन्थिनाय जायो आरो रायजोफोरजों मेगनजों मेगन मोनसे कानेकसन लाखिनानै दिन्थिफुंनायखौ खालामनाय जायो जौस्राङाव जेब्ला गाखोयो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेब्ला गाखोनानै माखासे खननांगौ जायो अब्ला नोंथांनि आंनि जितु फाव फेसन थाबायनानै एसे थाबायलांनानै रंजानाय बायदि खालामनानै आरो मिनिस्लुनानै दिन्थिफुंनायखौ साबसिनै खालामनाय जायो आरो सोलोंथाइनि अनगायै गारांखौ साबसिन खालामनो थाखाय आङो गावनि गारांखौ जोथोन लानो थाखाय गय जानाय माखासे गोब्राब बुस्थुफोरखौ जानायखौ खम खालामनायनि गेजेरजों गावनि गारांखौ जोथोन लायो लोगोसे फुङाव गुसु दै लोङै आरो गुसु दै लोङालासिनो गुदुं दैजों गावनि गारामाखौ मोजाङै दुंब्रुदै लाखिनो थाखाय जोथोन लानाय जायो गुजुनाय गगा मोननायनिफ्राय बासायनो थाखाय माखासे जानाय लोंनाय लोगोसे हरनि समाव गुदुं जि जोमनानै उन्दुनाय लोगोसेनो गावनि गारामाखौ जोथोन लानो थाखाय सिलिखा फिथाइ जानानै गयनि जायगायाव सिलिखा फिथाइ जानानै गारांखौ स्मुथै लाखिनो थाखाय जोथोन लानाय जायो लोगोसे मेथाइ खननायाव सरसा हिसाबै गोलाव गोलाव गारां बोनाय माखासे प्रेक्टिसखौ खालामबाय थानाय जायो